वर्तमान स्थितिमे ओकर डिटेल हम काॅपिए कलममे राखने छी अखन तक कॉपी कलममे सजाके देखलहुँ तऽ उन्नैस सए अठारह सए सोलह सए ईसवींके जे सिक्का भेटल तऽ ओहिमे एहनो समय छै जे किछु बीचके सिक्का नहि भेटलै किछु गैप भेटलै किछु सिक्का मार्केटेंमे नहि छै उपलब्ध हमरा जे उपलब्ध भए सकल दश पाँच बीस सिक्का ओहिमे हमहुँ जोड़ि देलियै वर्तमान स्थितिमे ओकर हम कॉपी पर ईसवी शताब्दी लिखकऽ राखने छियै एहन कोनो उपयोगी काज तऽ अखन नहि भेटलै हँ ओहि सिक्कासॅं जे स्थिति तकर बाद किछु लोकक एहन भेलै जे कहै छी की जे पुरनका पैसा जे छै अष्ट धातुक छलै तैं दुआरे अष्ट धातुके जंतर तंतरमे काज होइ छै तऽ हमहुँ एकटा आधटा हुनका देबौ केलियै बस इएह आर तऽ नहि एहन कोनो बात